السلام علیکم نصرت چاچا بات کر رہے ہیں

ہم معصوم بول رہے ہیں نصرت صاحب جی بات کر رہے ہیں اور سب کیسا سب ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے نا جی ہم کو کچھ جاننا تھا جی ہاں ہاں ہم ٹھیک ہیں الحمد للہ جی ہم کو جاننا تھا کہ اپنے اپنے ضلع کھگڑیا کے باڑے میں کہ کچھ آزادی میں جو لڑے فریڈم فائٹر اس کے بارے میں ہم کو کچھ جانکاری چاہیے تھی جی آپ اس کو کچھ نام بتا سکتے ہیں اچھا تو وہ مسلمان تھے اچھا ناصر الدین جی ہم سنے ہیں اس کے بارے میں لیکن زیادہ نہیں جانتے تھے لیکن اب بتا دیے تو اور اور اچھی بات ہے ہم جان گئے تو تو دیکھیے آئے دن ہمیں جی جی تو وہ اس میں سب سب دیش کے سب سٹیزن نے مل کر آزادی میں ساتھ دیے تھے تو آئے دن میں آئے دن میں مسلمانوں کی جی مسلمانوں کی قربانی کو دبایا جاتا ہے تو کیا بولنا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں جی بالکل اس میں کرنا چاہیے تو جی بالکل بہت سب دیش کے سب دھرموں کے لوگوں نے مل کر آزادی میں لڑائی لڑی تو

جی دیکھیے بیسکلی ہم کو جانکاری تھی لیکن اپنے ضلع کے بارے میں جانکاری آپ سے بہتر شاید کوئی جانتا ہوگا اس لیے ہم آپ کو کال لگائے کہ ہم کو اس کے بارے میں جانکاری چاہیے تھی جی بالکل ہم پوچھیں گے آپ ہی سے جو بھی پرابلم ہوگا یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ کوئسچنس ہوگا ٹھیک ہے تب السلام علیکم